किसान की खेती को हवा पानी शुद्ध होना चाहिए बरसात समय समय पर होनी चाहिए अगर ज़्यादा बरसात हो जाती है तो किसान को नुकसान हो जाता है इसके बचाव के लिए पानी निकालने के लिए वाटर पम्प का प्रयोग करना पड़ता है गड्ढा है तो उसे तो उसे खाल करके नाली द्वारा निकाला जा सकता है ऐसे ही किसान या सरकार के तरफ से कुछ मिल जाता है तो कुछ किसान को लाभ हो होती है और बहुत ज़्यादा सूखा पर जाने पर भराई भी करना पड़ता है ट्यूबेल से पमपिंग सेट से और अगर औलावृष्टि हुई तो सब का सब नुकसान हो जाता है यहाँ तक की खाने के लिए पशुओ के लिए चारा भी नहीं बचता है